पूर्णियामे सब किछु बदलि किया तऽ पहिने पूर्णियामे रोड बढ़िआँ नहि रहै बिजली बढ़िआँ नहि रहै नालामे पानि लागि जाइ रहै अब ई सबके समस्या नहि छै अब सबकिछु सुधरि गेल यऽ पूर्णियामे रोड बढ़िआँ यऽ बिजली बढ़िआँ टाइमपर दैइए नहि कटै यऽ आर्थिक परिवर्तन नगर निगमके किछु अच्छा भए गेल यऽ नगरपालिका भए गेल थाना बढ़िआँ भए गेल पुलिस बढ़िआँ भए गेल जिलाके अइ खातिर पूर्णिया बहुत सुन्दर यऽ